جی ہاں میں نے اپنی ریاست سے باہر سفر کیا ہے میں اپنی ریاست یعنی مہاراشٹر سے باہرگجرات گیا تھا جہاں پر میں نے اپنی مذہبی تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں سفر کی سفر کی غرض سے گیا تھا تاکہ وہاں کا ماحول وہاں کی تعلیمی درسی کتابیں نصاب وغیرہ دیکھ سکوں وہاں کے اساتذہ سے مل سکوں وہاں کے طلباء کے متعلق خیالات اور ان کے تاثرات جان سکوں یہ ایک تعلیمی سفر تھا یہ کوئی سیاحتی غرض و غایت والا سفر نہیں تھا اس میں میرا اہم مقصد وہاں کے طلباء کے تاثرات اس ادارے کے بارے میں جاننا تھا